में मिनिमम एक आधा घंटा मुश्किल से दे पाती हूँ क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है मैं जॉब करती हूँ जॉब के कारण बस गायन के लिए समय निकाल नहीं पाती किन्तु जब भी मेरा खाना बनाने का समय या घर के गृह कार्यों का जो समय होता है उस दौरान कुछ जो भी पसंदीदा गीत होते हैँ वह गुनगुनाने का या भजन गुनगुनाने का कार्य करती रहती हूँ बस गायन में इसी प्रकार से रूचि है पुराने गाने पुराना संगीत सुनती हूँ पुराने गीत या पुराने भजन बहुत पसंद हैँ मुझे और इसलिए उन्हीं को गुनगुनाने का प्रयास करती हूँ और भजन सीखने सीखने के लिए स्पेशल कहीं नहीं जाती हूँ या गीत सीखने कहीं जाती नहीं हूँ मैं केवल सुन कर के भजन या गीतों को दोहराने का प्रयास करती हूँ और उसी में बहुत सारे संगीत और भजन सीख चुकी हूँ और आज कल भजन संध्या हमारे यहाँ मंदिरों में होती है तो उसमें जाती हूँ और वहीं पर अपने सीखे हुए भजनों को गाती हूँ